हम लोग के ज़माने में मोबाइल नहीं था अब छोटा मोटा मोबाइल रखते हैं बड़का मोबाइल से हम लोग को उतना लगाओ नहीं रहता है हम तो किसान के टाइप के आदमी है खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और वही में मिलजुल कर समय पास करते रहते हैं हम लोग तो बेरोज़गारी में है खेती बाड़ी से समय के गुज़रा करते हैं यही किसानी वाला काम करते रहते हैं मकाई धान मक्का है आलू यही सब हैं सब्ज़ी उब्जी की खेती करते हैं और हम लोग तो विशेष क्या कहें बेरोज़गारी में गिनती है